हाँ दीदी नमस्ते

अरे फोटो कर देंगे तैयार अभी कम्पनी वाला नहीं सही से कर रहा है इसलिए सोच रहे हैं कि आप लेट में पेमेंट भी किए तो हम सोचा कि हो जाए जरा जल्दी से आपका हो ही नहीं रहा है बन जाएगा आपका फोटो बन जाएगा बन जाएगा आपका फोटो बन जाएगा आप थोड़ा तसल्ली रखिए दो चार दस दिन में बन जाएगा ओ नहीं थे न इसलिए नहीं बन पाया

हाँ आपका एल्बम बम सब चीज बनवा देंगे सब चीज हो जाएगा और आप धीरज धरिए बन जाएगा आप लेट में पेमेंट भी किए इसलिए अब थोड़ा ढीला पड़ गए सब नही बना पाए हमने जहाँ हम दिए हैं वहाँ भी तो हमारा बस थोड़ी नहीं चल रहा है कि हम बनवा देंगे लोग बनाएंगे पूरा सोर्स तो लगा रहे बनने के लिए जल्दी से बना दीजिए सब का पीछे पीछे का बना दे रहे हो उनका नही बनाए डेली फोन आ रहा है बनाने के लिए उसके घर परिवार वाले बिगड़ रहे हैं चलो ठीक है बन जाएगा और कुछ कहना है हाँ हाँ ठीक है अच्छे ही से बनेगा आपका फोटो हर एक चीज सही से रहेगा

ठीक है बन जाएगा आपका फोटो सही से हाँ ठीक है और कुछ बोलना है आपको

चलिए ठीक है बन जाएगा आपका फोटो पहुँच जाएगा

ठीक है ठीक है ठीक है ओके